जोङो ना सारनायाव बिदिनो लोगो जालायो आरो साथाम साब्रैजों बिदिनो लोगो जानानै सानसे सिगां लोगो जाखाबाय सानसे सिगां लोगो जानानै बिदिनो साब्रै बा साबा बा साथाम बिदि ज जानानै जोङो बिदिनो खदाल जेखाइ खबाय थोरसि बाल्थिं बिदि लाना थाङो आरो थांनानै जेला दै मोनहैयो होम्बा खदालजों थेबाय आलि थेनानै बिदिनो सारबाय गामलाजों सोरबा सारबाय सोरबा बाल्थिंजों सारबाय सोरबा बिदिनो आइजें माबाफोरजों सारलाबायबाय आरो बिदिनो सारै सारै सारनानै रानबा बिदिनो ना हमबाय खबायाव सोबाय बाल्थिंआव सोबाय रानबा आरो हमनायाव ओमफाय बिदिनो बेखौ रानखांनानै हमबा आरो मोनसे गलायनानै आरो मोनसे थेनानै सारबावबाय बिदिनो सारै सारै सारलांनानै जेला इसे टाइम लानानै न'आव फैफिनबाय आरो नाखौ मोननानै लाबोबाय बिदिनो बुरजा मोनबा फाननानै बिदिनो जिनिसफोर लाबोबाय आरो बिदिनो मैगं थाइगं लाबोबाय जिनिस माबा एखम्बा संख्रि बानलु लाबोबाय फाननानै एखम्बा फानजासे मोनाबा न'आव राननानै जाबाय बिदि खालायो आरो जों नाखौ ओमफाय बे ना गुरनाया बिदिनो जों जेखाइ लानानै खबाय लानानै बिदिनो दै देरबा जिं जिङाव गुरबाय बिदिनो जिं जिङाव गुरनानै गुरनानै लाबोनोसै लाबोनायखौनो संनानै जालाबायनोसै संनानै जानानै एखम्बा बुरजा मोनबा बिदिनो फानसै बेखौबो बिदिनो बुरजा मोनबा फानसै एखम्बा इसेल' मोनबा जानोसै एखम्बा सोरजोंबा मैगंफोरजों सोलायनानै जानोसै मैगंफोर गैयाबा बिदिनो आरो ना सारनायनि नेमा